اگر میرے پسندیدہ شاعر کی بات کی جائے تو میرا پسندیدہ شاعر ہیں میر تقی میر میں ان کو اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کیوںکہ ان کی جو شاعری تھی وہ ایکدم دل کو چھو لینے والی شاعری تھی ایک شعر میں ان کے لیے آپ کے آپ لوگوں کے سماعت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا سرہانے میر کے آہستہ بولو سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے اور ان کا جو کام تھا ان کا جو طریقہ تھا اپنے شعر و شاعری کا اپنے شعر لکھنے کا وہ بہت ہی دل کو سکون اور بہت لوگوں کو پسند بھی آتا تھا اور لوگوں کے لیے بہت پرسکون ان کی شاعری تھی جو لوگوں کو اکثر اور بیشتر بہت زیادہ پسند آتی تھی تو میری یہی وجہ ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں شکریہ